ہیلو ہاں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ہاں نہیں ایکچولی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ پچھلے ہفتے تم لوگ ویلیو ریسٹورینٹ گئے تھے نا تو کیسی تھی سروسیز یعنی کہ کھانا کیسا تھا اور یعنی کوالٹی کیسی تھی کیا ریویو دے گی نہیں میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ چلی جاتی ہوں میں بھی ہاں کیونکہ وہ مجھے ایکچولی ان لوگوں کا اس ہفتے کچھ ٹین پرسینٹ کا آفر ہے نا مجھے ایس ایم ایس آیا تھا ان لوگوں نے ہاں بھیجا تھا اور میں چیک کر رہی تھی گوگل گوگل کے اوپر ہاں ریسٹورینٹ کا ریویو تو اچھا دیا ہے ہاں نا ہاں ہاں ہاں ہاں سویگی سویگی کے اوپر کے اوپر بھی اچھا ریویو دیا ہوا تھا تو میرے کو یاد آیا کہ تم بھی تو جانے کا بول رہی تھی نا تو گئی تھی کیا تم ہاں اچھا اچھا

اچھا تو کیا پسند آیا تھا بچوں کو کیا آڈر کیے تھے اچھا پیور ویج ریسٹورینٹ ہے اچھا اچھا تو نان ویج نہیں اویلیبل ہے اچھا ہاں ہاں اچھا اچھا تو اچھا تھا پنیر پسندا ہاں اچھا ملائی پنیر اچھا ملائی کوفتے اوکے اچھا بچوں کو سینڈوچ پسند آیا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو تم کیا بولتی ہو جانا چاہیے اچھا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گی بس یہ ویکینڈ پہ بچے بول رہے تھے کہ جائیں گے جائیں گے چھٹی بھی ہوگی تو اب میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو ان کے یونٹ ٹیسٹ ختم ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے ڈنر کے لیے باہر ہی چلے جاتے ہیں تو ہاں ہاں نہیں اس ویکینڈ پہ جائیں گے ان شاء اللہ فیملی کے ساتھ ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا تو سینڈوچ بچوں کو پسند آیا تھا اور پنیر پسندے ملائی کوفتہ اچھا مسالہ پاپڑ اچھا ہاں ٹھیک ہے میں دھیان رکھوں گی ہوں ہاں ہاں نہیں اشو تو بول رہا تھا کہ اس کو تھالی کھانی ہے ہاں چلو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل باقی سب خیریت نا ہاں چلو اللہ حافظ